हैलो ठीक ऐ तुस सनाओ नां यरो हून बुड्ढे बारै कुट्ट खानी केह्

अस बी खरे अग्ग यरो किश बमार होई गेदा हा में इ'यां लग्गी दियां हियां मी कन्नै पैर लग्गी दी ही कन्नै बमार डेंगू होई गेदा हा हां दोआई लैती डॉक्टरै आक्खे दा हा कि रेस्ट गै करो थोह्ड़े दिन ते फ्ही हून अपने थाह्र कुसै गी भेजी ओड़ना में ते हून होई गेदा कम्म बी थोह्ड़े दिन रेस्ट दित्ती दी डॉक्टरै ते ओह् में रेस्ट गै करनी पौनी बखार ऐ बड़ा पर यरो अ'ऊं आई जंदा हा पर बखार गै बड़ा चढ़ा दा कम्बी कम्बियै बखार चढ़ा दा आहो मेरे रिश्तेदार गै उसी गै भेजी ओड़ो मड़ो ओह् तुसें सेआला बी ऐ पर ओह् फ्ही तां खड़ोइयै कम्म कराना पौंदा फ्ही तां उसी कम्में दा ऐ इन्ना नॉलेज़ घट्ट ऐ नी हां पंजें छें दिनें दी गल्ल ऐ यरो फ्ही में आपूं आई जाना हां फ्ही थोह्ड़े दिन कट्टो तुस फ्ही फ्ही अ'ऊं तुसेंगी कल्ल बड्डे पैह्र भेजी ओड़गा ठीक ऐ